हैलो हरिओम साईं बसि भारी आहे दादा तव्हां ॿुधायो कहिड़ा हाल आहिनि हा हुकुमु कयो हाणे बरोबरु बरोबरु बरोबरु बरोबरु त पलंगु बोथ साइड बि ठहंदो आहे हिकिड़ो उन में अंदिरां ॿाहिरियां सॼो सनमाइका हूंदी आहे अॼुकल्ह ऐं विनियर वारो बि त हूंदो आहे पॉलिश त हा हा हिन खां सवाइ जेको तव्हांखे बि खपंदो हुजे भाई सॼो टोटल ई असां वटि इंटीरियर आहिनि उहे तव्हांखे चङी तरह ठाराहे ॾींदासीं इहो सागवान त फेम्स टीकु हूंदो आहे ऐं टीकु बि ईंदो आहे हा त इन में ब्रह्मा टीक जी जेकी क्वालिटी हूंदी आहे उहा सभिनी खां सुठी ईंदी आहे हा हा हा उहो मज़बूत बि रहंदो ऐं उन में छा फिगर वांदो हूंदो आहे त पॉलिश कराईंदा आहियूं न पाण त वधीक सुठो लॻंदो आहे ऐं सोबर लॻंदो आहे बिल्कुलु भाई फिगर सुठा ईंदा आहिनि उन में उअ महांगो पवंदो आहे थोरो हा हा बरोबरु ऐं सनमाइका वारो छा थोरो सस्तो पवंदो आहे उहो डबल कलर में ठहनि था अॼुकल्ह हा पर ही छा आहे लकिड़े जो जेको कमु थिए थो उहो मज़बूत बि थिए थो ऐं मज़बूत टिकाऊ ऐं लाइफ टाइम भाई सुठो लॻंदो तव्हांखे बिल्कुलु ख़राबु थींदो ई न पॉलिश वॉलिश बि नियर नियर अबाउट हिकु पलंग जी जोड़ीअ में अढाई टे ॾींहं निकिरी वेंदा आहिनि त हिन खां पोइ पॉल हिकिड़ो ॾींहुं पॉलिश में वेंदो आहे सॼो हा हा हा हा सभु टोटल ई ठही वेंदो सॼो सेटिंग थींदी आहे इन जी त टोटली माना वूडन जो इन जो ठहंदो टीकु वूड जो ऐं इन जो ब्रह्मा टीक जो ई हा डाइनिंग टेबल त घणा ई नमूना अचनि थियूं स्टील जूं बि आहिनि ईअं बरोबरु ऐं इंपोर्टेड बि अचनि थियूं चाइनीज बि अचनि थियूं चाइनीज सस्ती पवंदव पर टिकाऊ कान हूंदव हा चाइनीज तव्हांखे पहिरियों हिकु ॿ साल सुठो लॻंदो पोइ चवंदा हाणे निकिरे त जान छूटे हा हाणे चाइना वारनि जो कमु ई इहो ई आहे न न मज़बूत ठाहिनि त खपति कीअं वधंदी उन्हनि जी हा हा हरिओम हरिओम जय झूले ओके ओके ओके